عید الفطر کا دن سنت روایات کے مطابق روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے صبح لوگ نمازِ عید پڑھنے مسجد جاتے ہیں جو کہ عموماً کسی عوامی میدان میں منعقد کی جاتی ہے نماز عید کے بعد خطبے سنائے جاتے ہیں عید الفطر کے روز مختلف قسم کے خوراک پکائے جاتے ہیں جیسے کہ سیویاں شیر خورمہ کباب پکوڑے مٹھائیاں اور دیگر مختلف غذائیں دوستوں اور خاندانی افراد کے ساتھ مل کر یہ خوراکیں کھائی جاتی ہیں اور اسی موقعے پر مل کر خوشی منائی جاتی ہے عید کے دن لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں جو پیسے کپڑے اور کھلونوں کی شکل میں ہوتے ہیں